असां सुबुह टाइम में पोहा कंदा आहियूं जादातर छाहे पोहा सभिनि खे फेवरेट लॻंदा आहिनि पसंदि हूंदो अथनि इन जे करे जीअं मंझंदि जे टाइम में असां वधीक में वधीक दाल चांवरु कंदा आहियूं उन सां कॾहिं पुलाउ बि करे छॾींदा आहियूं ऐं कोशिशि कंदा आहियूं भई सुहिणे नमूने सुठी रोटी कजे त असां पुलाउ बि ॾाढो ई वधीक कंदा आहियूं जे राति जी रोटीअ में असां वधीक में वधीक जीअं फुलिको पचाईंदा आहियूं डोडो ई पचाईंदा आहियूं ऐं असां उन खे भाॼियुनि में जीअं ॿ भाॼियूं कंदा आहियूं हिकु तरह जी भाॼी कंदा आहियूं के रस पई भाॼी कंदा आहियूं जीअं पनीर जी भाॼी थी वई कंदा आहियूं त उन सां गॾु असां वांङण तरे छॾींदा आहियूं अहिड़े नमूने असां रोटीयुनि ते रखंदा आहियूं